आं गंसे टि भि बायदोंमोन बे टि भि आवनो वायफाय ब्लुथुट कानेक्ट खालाय दङ कानेक्सन ब्लुटुथ कानेक्सनबो जायो नंखायनो आं बे टि भि खौ मोजां मोननानै बायनाय जादों आरो आरो आं नायनोबो मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं बेखौ बायनाय बायनो बायनाय जादों